यदि मेरे परिवार में कोई बीमार हो जाता है तो उनके अच्छे स्वास्थ के लिए उन्हें दवा देना पड़ता है तो इसके लिए उनके लिए इस प्रकार का खाना बनाना पड़ता है जो उन्हें आसानी से वह खा पाए या आसानी से पच पाए तो उसके लिए मैं सबसे पहले दलिया ही बनाता हूँ जिसमे फीकी टाइप की दलिया रहती है और उसमें दूध डाल कर उनको दे देते हैं तो उनका पाचन अच्छी तरह से हो जाता है और उन्हें खिला जाता है इसके आलावा मैं बाहर से मार्केट से कई प्रकार के फल भी लाता हूँ आम संतरे केले यह सारी चीज़ें भी लाता हूँ और आनार यह सारी चीज़ खिलते हैं तो उनका खाना अच्छी तरह से हो जाता है क्योंकी उन्हें ज़्यादा प्रकार की तेल वाली और वस्युक्त सब्जियाँ पसंद नहीं आती हैं जिस टाइम वह बीमार रहते हैं तो मैं इसी टाइप से काम करता हूँ और उनको ऐसा एक दम मतलब बिना तेल वाला ही खाना खिलवाता हूँ दलिया दूध दलिया और बस